جی گڈ مارننگ جی جی جی جی بالکل بتائیے اوکے جی جی بالکل بالکل سر ہم نان ویج کے لیے ہی مشہور ہیں اور ہماری نان ویج ڈشیز بہت پورے دلی میں مشہور ہیں جو کہ الگ الگ جگہوں پہ ہم فنکشنز بھی کرتے ہیں اور لوگ یہاں پہ ہمارے ریسٹورینٹ میں آ کر کھاتے بھی ہیں تو بتائیے آپ کو کس طرح نان ویج جی بالکل ہمارے جیسے جیسے ہماری مٹن ران بہت فیمس ہے مٹن ران اور چکن افغانی اس کے علاوہ ہمارے اس کے علاوہ ہمارے پاس چکن اسٹو بھی ہوتا ہے چکن وائٹ بٹر بھی ہے اور بریانی ہمارے پاس ہر بریانی مٹن بریانی بھی ہوتی ہے اور چکن بریانی بھی ہے ہمارے پاس ہاں بالکل بالکل بالکل حیدرآبادی بریانی فیمس ہے ہماری اچھا اچھا بالکل بالکل مرادآبادی بھی ہے جی بالکل ہاں مٹن اسٹو ہے مٹن جہانگیری ہے مٹن جہانگیری ہمارا بہت فیمس ہے بہت چلتا ہے ہمارا ہاں مٹن ران مٹن ران سب سے زیادہ ہماری مشہور ہے جی بالکل بالکل جی بالکل اور خاص کر پارٹیز میں جو ہم لگاتے ہیں وہ مٹن ران بہت لگاتے ہیں ہم پارٹیز میں جی بالکل بالکل بالکل ہو بالکل ہو جائے گی آل اوور دلی ہے ہمارا دلی میں کہیں پہ بھی منگوا لیں آپ بالکل بالکل مناسب ریٹ ہوں گے آپ جو بھی آڈر کریں گے اس کے ریٹ بہت مناسب ریٹ ہیں اور بہت اچھا ذائقہ ہے آپ ایک بار ایک بار استعمال ہمیں موقع دیجیے اس کے بعد آپ خود ہمیں اپروچ کریں گے بار بار بالکل بالکل جی جی بالکل بالکل بالکل ہے ہماری بہت مشہور بالکل آپ آڈر کریے اور ان شاء اللہ آپ کو اچھے سے اچھا ملے گا میں واٹس ایپ کر دیتا ہوں ابھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں آپ کو آپ اس میں سے ڈسائڈ کر لیجیے کیا کیا چیز چاہیے اور اگر سوئٹ میں بھی کچھ چاہیے ہوگا تو سوئٹ میں بھی دیکھ لیجیے گا اس میں ہمارے پاس بہت ساری طرح کے سوئٹ ہیں میں مینیو کارڈ آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں میں اسی حساب سے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے سر میں آپ کو کرتا ہوں آپ اس میں سے چوز کر لیجیے ہاں جی